आमी धाकटे आसतना पयलीं खूब गेमी खेळटाले धांवताले लंगडी कबड्डी खो खो क्रिकेट धांवताले आमी खूब सारकी गेमी खेळ्ळे आतां किदें जालें गेमी तशें ना आतां सगळें आतां मोबायलार गेमी आतां भुरगे मोबायलांत गुंग गेम खेळटा आतां मोबायलार गेमी खूब तरेची गेमी खेळ खेळ खेळटा पयलीं किदें आसलें नासना मोबायल नासलो कांय नासलो मास्तरान मारलो तर अभ्यास येयी आतां सगळें कितें जालें सगळें आतां मोबायलार येता आन्सर येयना तो पटन पटन आन्सर काडटा आनी गेमी आतां सगळे आतां चडशे भुरगे मोबायलाच खेळटात पयलीं लोक खेळटाले आतां चडशे अशें ना सगळे भुरगे अशें ना थोडे चडशे भुरगे खेळटात थोडे खेळनात म्हळ्यार चडशे चडशे भुरगे आतां मोबायलाच गेम खेळटा अशी गेमी आसात ती कॅनडा गेम बावलो गेम भुरग्यांची बी आनी आतांय धाकटी भुरग्यां आसात तीं मोबायल मेळ्ळो काय फक्त गेमी खेळटा कंप्युटरार खेळून मागीर कंम्प्युटरार खेळटा ऑनलायन येतय ते गेमी बी अशे गेमी ती खेळत आसता मोबायल बंद पडूंक येयलो तरी चार्जींग लायतली मोबायल बंद पडनी म्हणल्यार मोबायल बंद घालची ना कित्याक मोबायलार आतां गेमी नीव नीव गेमी खूब येता न्हय आनी तें आतां कितें तें रोकडें तें गेमी म्हटल्या गेमी खेळत रावतात तीं भुरगीं